صحت کی دیکھ بھال میں گوتم بدھ نگر میں بہت ساری مطلب کہ بہت سارے ایسی بیماریاں بھی ہیں اور آبادی کے کارن بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور آبادی کا بہت زیادہ بڑھ رہی ہے گوتم بدھ نگر میں اور جیسے کہ ہارٹ پیشنٹ بھی بڑھ رہے ہیں سوسائیڈ بھی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ڈپریشن کے کارن اور ڈائبیٹک پیشنٹ تو آج کل عام ہے بالکل عام ہے کسی سے بھی سنو ہر گھر میں آپ کو ڈائبیٹک پیشنٹ مل جائیں گے ہر گھر میں اتنا عام ہو چکا ہے انفیکٹ میرے گھر میں بھی بہت سارے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ میرے خود کی فیملی میں ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جب میں جاتی ہوں تو اکثر ڈائبیٹک پیشنٹ کے کوئی نہ کوئی پیشنٹ آ جاتے ہیں سوسائیڈ تو ہوتی ہی رہتی ہے آئے دن نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹ سوسائیڈ کر لیتے ہیں کتنے لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں ڈپریشن کے کارن ہارٹ پیشنٹ میں نے بہت کم سنا ہے میرے ویسے نانا ہارٹ پیشنٹ تھے اور ہارٹ پیشنٹ میں بچنے کی بہت کم امید رہتی ہے